मेरे जीवन की एक ऐतिहासिक घटना है वो बहुत ही बड़ी थी जो कि हमारे और हमारे पड़ोसियों में एक ज़मीन को लेकर एक विवाद हो गया था एक बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया था जिसको हमारे ही गाँव के एक रामफूल मीणा जी हैं जो कि काफ़ी बड़े आदमी हैं अच्छे आदमी हैं समझदार हैं उन्होंने हमारा साथ दिया ओर ही दोनों ही पक्षों को समझाए स्वीकृति करवाई थी जिससे हमारा जो झगड़ा है वो बिल्कुल शांत भी हुआ था जिससे हमारे परिवार में समाज में और समुदाय में भी हमारी इज़्ज़त बढ़ी थी हमारा मान सम्मान भी बढ़ा था उनके कहने पर दोनों ही पक्षों ने कुछ आगे बदलाव नहीं किया था इसलिए हमारे जो वो घटना थी वो बहुत ही अहम घटना थी उसमें हमारे ही गाँव के व्यक्ति का बहुत योगदान रहा था